अभी डी मार्ट से कुछ दिनों पहले मैं एक कंडीशनर खरीद कर लाई थी और वो कंडीशनर वाकई में बहुत अच्छा लगा मुझे क्योंकि जैसा कि मैंने विज्ञापन में देखा था उस कंडीशनर के बारे में और विज्ञापन में जैसा उसके बारे में बोल रहे थे कि इसका फायदा करने से और इसका यूज़ करने से आपको बहुत फायदा होगा तो बस वही मुझे अच्छा लगा मुझे लगा कि मुझे भी एक बार इसक उपयोग करना चाहिए मैं गई मैंने उसे खरीदा और खरीदने के बाद मैंने उसका इस्तेमाल अपने बालों में किया फिर मुझे देखने में लगा कि हाँ वाकई में यह बहुत अच्छा है तो मैं आप सभी को भी यही सलाह दूंगी कि आप भी इस कंडीशनर का उपयोग करें यह आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा इससे आपके बाल नरम और मुलायम भी होंगे वाकई में यह अच्छा है